भारत में हेल्थ केयर प्रणाली देखी जाए तो अच्छी है मतलब जितनी हो सके सरकार ने अपनी सुविधा दी है लोगों को स्वास्थ्य से लेकर जो भी बीमारियां हैं उनके लेकिन कुछ भ्रष्टाचार के चलते कुछ प्राइवेट होस्पिटलों में या कुछ भी ये चीज़ें थोड़ी मतलब लोग इधर उधर कर रहे हैं मतलब पैसों में ज़्यादा और अच्छे से इलाज नहीं करना ज़्यादा पैसे और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चुनौतियों की बात करें तो मतलब जैसे एकल परिवार ज़्यादा हो रहा है उनके लिए नर्सिंग की सुविधा है पर्सनली उपलब्ध करानी होती है जैसे दिन ब दिन नई नई बीमारियां बढ़ रही है बहुत ज़्यादा नई नई बीमारी आ रही उसमें जैसे दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है तो लोगों के लिए वह एक महत्वपूर्ण चुनौती हो गई कि अब कोई बीमारी है तो उसके लिए इतना बजट कैसे वो बना पाए कुछ गरीब लोगों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ही ऐसा बोझ आ जाता है कि बढ़ती महंगाई के कारण उनके लिए तो इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो वू कैसे भी करके जहाँ तक हो सके ज़्यादा टाइम लग जाता तो बीमारियां ज़्यादा फैल जाती है इस बीच उनके बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है जिसका मुख्यतः कारण तो महंगाई है जहाँ तक हो सके कुछ भी जो खर्चे हैं स्वास्थ्य से लेकर हेल्थ से लेकर हॉस्पिटलों के हैं वो इनको कम करने चाहिए ताकि हर गरीब भी अपनी मतलब अपना इलाज ऐसे अच्छे से टाइम पर करवा सके और कुछ है तो जैसे एक मतलब टाइम पीरियड ज़्यादा हॉस्पिटलों में लाइनों में नहीं लगना चाहिए यह सब सुविधा डॉक्टर को करवानी चाहिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए